जय झूलेलाल मुंहिंजो किताब पढ़ण जो त ॼणु सब्जेक्ट ई विषय ई आहे छाकाणि मां टीचर आहियां दीपा आहूजा मूंखे किताब पढ़ण जो त झाम शौक़ु आहे किताब हुजे पेप न्यूज़पेपर हुजे नॉविल हुजे मां घणे ई स्टोरिन जा माना कहाणी जा किताब बि मां जाम पढ़ंदी आहियां जीअं त कहिड़ो बि मूंखे किताब हथ में आयो त मां लगातार सम्झि उनजा टे चारि कलाक त आराम सां पढ़ी वेंदी आहियां अगरि कोइ अहिड़ो इंट मींस की मुंहिंजी रुचीअ वारो किताब मिली वियो सम्झो मूंखे थोरो सत्संग जा किताब ॾाढा वणंदा आहिनि त अगरि मूंखे सत्संग जो किताब मिली वियो त माना सम्झो न मूंखे टाइम जी बि ख़बर न पवंदी आहे त मां घणा कलाक वेही किताब पढ़ियो हा अगरि जेसिताईं उन किताब में मुंहिंजी जां रुचि हूंदी आहे ॾाढी त मां लॻभॻि टिनि चइनि ॾींहंनि में बि सॼो किताब पूरो करे सघंदी आहियां हिकु कलाकु छा चारि कलाकु छा मां अगरि अधु ॾींहं बि किताब खणी वेहा त माना मां सॼो किताब पूरो करे ई सघंदी आहियां ऐं भाई साप्ताहिक या मासिक त न पर अगरि मूंखे अहिड़ो आतमि ज्ञान जो या सत्संग जो किताब मिली वियो त मां उन धारा में एॾो वही वेंदी आहियां जो मुंहिंजो केतिरो टाइम मां किताब पढ़ियो मूंखे ख़ुद खे ई ख़बर न पवंदी आहे त माना किताब पढ़ण जे रास्ते में त माना मूंखे एतिरी रुचि आहे जो मां पंहिंजी लाइब्रेरीअ में वञी करे किताब पढ़णु वेही रहंदी आहियां ऐं अगरि अख़बारु आहे त अख़बार में बि सॼे इन में मींस के भारत देश में छा समाचार आहिनि उहे बि मां सभु पढ़ंदी रहंदी आहियां टीवीअ खां वधीक मां थोरो पढ़ण खे वधीक मींस के ॾींदी आहियां ध्यानु भई छाकाणि मुंहिंजो सब्जेक्ट ई पढ़णु पढ़ाइणु आहे इन करे मां किताब पढ़ण खे ॾाढो मींस की ॾींदी आहियां टाइम जय झूलेलाल